नमस्ते हम नीलू बोल रहे हैं हमको फूल चाहिए हमको फूल चाहिए गेंदा का फूल चाहिए लाल कलर चाहिए और पीला चाहिए थोड़ा कम कर दीजिएगा थोड़ा कम में लेंगे फूल और कौन का इतना महंगा बता रहे हैं लाल वाला पीला वाला और गुलाब वाला कैसा है अरे थोड़ा उसमें काम कर दीजिएगा यहाँ पर शादी उदी पड़ी है

कितने कितने लेंगे पैसे चार सौ अरे चार सौ में कुछ कम कर दीजिएगा कि अब जितना बोल रहे हैं उतना ही लेंगे हाँ तब ठीक है थोड़ा कम कर दीजिएगा और कौन कौन कलर है हमको चाहिए अभी एक आध घंटे में चाहिए जो है वही तब दे दीजिएगा कुछ कम करके ना हाँ कितने कितने कलर का है सब कलर बताइए तो हम जो कलर पसंद आएगा वही लेंगे जब आपके पास है इतने फूल

हाँ हमको पसंद है लाल वाला पीला वाला गुलाब वाला तो मंगाएंगे तब देंगे ठीक नमस्ते